असांजे राज्य में पूजा जा घणे ई स्थान आहिनि जेके ॾाढा सुंदरु ऐं सुठा आहिनि जेके असांखे ॾाढा प्रभावित कंदा आहिनि जीअं त नारायण सरोवर जिते साक्षात नारायण जा दर्शन थेअल आहिनि सोमनाथ जिते असां ने शिव जो सुठो वॾो मंदिर आहे ऐं असांजो कोटेश्वर आहे जेको असांजो ॾाढो सुठो आहे ऐं असांजो ईष्ट देवता झूलेलाल झूलेलाल धाम त अति बि अति सुंदरु आहे ऐं भद्रेश्वर भद्रेश्वर बि असांजे सुठे धामन मां हिकिड़ो आहे उन खां सिवाए असांजो द्वारका द्वारका जेको आहे असांजो द्वारका धीश कृष्ण भॻिवान जो साक्षात हुते रहंदा हुआ उहे कृष्ण भॻिवान जो द्वारका आहे ऐं असांजा घणे ई अहिड़ा मंदर आहिनि चामुंडा माता जो मंदर अंबे माता जो मंदर जेके अंसाजी अंबा अंबाजी माता जो मंदरु आहे जेके असांजा ईअं घणे ई सुठा सुठा मंदर असांजो झूलेलाल कृष्ण भॻिवान जा ऐं सोमनाथ द्वारका ऐं लखपत जे जे गुरु जेके अंतिम दर्शन ॾिन हुआ ईअं असांजा घणे ई आहिनि